एक लाख दो हज़ार तीन सौ बारह पाँच लाख छः हज़ार एक सौ अट्ठारह चार लाख तीन हज़ार दो सौ बीस नौ लाख छः हज़ार एक सौ पंद्रह चार लाख छः हज़ार एक सौ बीस